राम राम दादा हा हुकुम कयो साईं हा किथां खां किथां जो सूरत खां पटना जी कहिड़ी गाॾी में खपनि तव्हांखे हा हा सूरत खां पटना जी टिकट खपे न तव्हांखे त भाउ हाणे त सभिनि जी छुट्टियूं हलनि पियूं अञा हूअ तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे पर हाणे वैटिंग त हले पई तव्हां हिकिड़ो कमु करे सघो था पिया मां तत्काल में करीमी में कढाए ॾियांव थोरी चार्ज वधीक लगंदी हा हूं हूं हा हा रिटर्न जी पंजवीह तारीख़ निकितल आहे यानि हा ठीकु आहे मां कंप्यूटर खोले ॾिसां थो पियो हा हिक मिंट चालू रखो तव्हां ख़ाली

ॿारहं सौ रुपिया तव्हां हिकु टिकिट जा लगंदा हा त चारि टिकिटूं तांखे कढाईणियूं आहिनि न त अठेतालीह सौ रुपिया लगंदा तव्हांखे हाणे ऐं ॿियो मुंहिंजी हिक फीस लगंदी जेको टे सौ रुपिया असां वठंदा आहियूं पर मां तव्हांखां अढाई सौ रुपिया वठंदमि छोकि तव्हां सिंधी समाज जा आहियो हा त तव्हांजी त हीअ प्रोब्लम मूंखे उन प्रीमियम चार्ज वग़ैराह में लॻाईणी पवंदी सभु टाइम लगंदो आहे न दादा हा हा हा हा मां ओ त तव्हांखे मिली वेंदो कोई वांदो कोन्हे मां कोशिशि कयां थो पियो ऐं मां तव्हांखे राति जी गाॾीअ में कढाए ॾियां थो पियो ताप्ती गंगा में हलंदो न हा हुतां रिटर्न बि ताप्ती गंगा में तव्हांखे मां कढाए थो ॾियां पियो हा मूंखे आधार काड मोकिले छॾियो हाली मूंखे आधार कार्ड जी कॉपी मोकिलियो मां तव्हांखे ॾायरेक्ट मोकलियांव थो ऐं महिरबानी करे पैसा रोकिड़ा मोकिलजो न हा हा मां तव्हांखे कढाए करे मोकलांव थो पियो चिंता न कयो तव्हां थोरो महिरबानी कॼो हिकिड़ो पैसा बि थोरा मोकिलजो हुनसां गॾु त मां हा हा

हा बसि हिकिड़ो कमु कयो न हितां तव्हांजी वञण जी टिकिट तव्हांजी कंफर्म थी वयी अथव निकरी वयी अथव हाणे बाक़ी अचनि जी मां कढी रखां थो तव्हांजी हा जय झूलेलाल